جب پہلی بار لوگ ڈرائنگ سیکھتے ہیں تو زیادہ تر انہیں پینسل پکڑنا نہیں آتا کلرس چلانے نہیں آتے وہ اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں اس چیز کو اس سے بچنے کے لیے انہیں اچھا ٹیچر ہائر کر لینا چاہیے اپنے لیے انہیں اپنے بڑوں سے ہیلپ لینی چاہیے یا پھر وہ اپنی فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے ہیلپ لے سکتے ہیں زیادہ تر عام غلطیاں تو یہی ہوتی ہیں کہ انہیں یا تو اچھے سے کلر کرنا نہیں آتا یا انہیں پینسل کرنا نہیں آتا انہیں بوڈرس کرنے نہیں آتے تو اک اچھا فنکار بننے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اچھے سے اچھا کرنے کی انہیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے رہنا چاہیے ڈرائنگ بناتے رہنا چاہیے اور ایک اچھا ٹیچر ہائر کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ہر غلطیوں پہ ہر غلطی پہ ان کو بتائے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا یہ صحیح طریقہ ہے اس کو کرنے کے لیے تو اس سے وہ اچھا فنکار بن سکتے ہیں